भारतांतली मनोरंजन इंडस्ट्री आसा ती आयच्या काळार एका वेगळ्याच पांवण्याचेर पाविल्ली आसा हांव अशें किद्याक म्हणटा जेन्ना हांव एकंदरीत तुमच्या एटंटेनमेंट इंडस्ट्रीचो प्रवास पळयता तेन्ना जायत्यो अश्यो गजाली आसात ज्यो आमी खूब फाटीं दवरून मुखार आयल्यात आनी संवसारीक पांवड्यार पावपाक लागल्यात देखीक जर आमी आमचें फिल्मांत जर पळयलीं जाल्या सावथ इंडियन फिल्मांनी जे पळय ते व्ही एफ एक्स घालतात ते संवसारीक दर्ज्याचें आसात व्हडली व्हडली बॉलिवूड फिल्मां सुद्दां इतले व्ही एफ एक्स आयच्या काळाचेर घालिनात आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ही इंडस्ट्री इतली मुखार पावपाचें कारण म्हणल्यार तातून आशिल्लो आर्थीक फायदो कोट्यांनी जर कोट्यांनी पयसो आमकां ह्या इंडस्ट्रीन पळोपाक मेळटा आनी हाचें कारण म्हटल्यार आमी आमचे भारतीय लोक जे आसा पळय ते फिल्मां पळयतात तेंचें एटंटेनमेंट ते आपल्या ह्या माध्यमांतल्यान आपली भूक भागोवन घेतात ताका लागून ह्या इंडस्ट्रीक खूब महत्व आसा आतां आदल्या काळाचेर आमकां ब्लॅक एंड वायट फिल्मां पळोवपाक मेयटाली ब्लॅक एंड वायट सिरियलां पळोपाक मेळटालीं कारण तेन्ना टिव्ही नाशिल्ल्यो तितकें उत्कृश्ट दर्ज्याचें रिकॉडींग नाशिल्लें पूण आतां हें चित्र बदललां आतां बऱ्यो बऱ्यो टि व्ही आयल्यात बरे बरे ओ एल ई डी स्क्रिन्स आयल्यात व्हडली व्हडली थेटरां आयल्यात निव्ज चॅनल्स आयल्यांत ओ टी पी प्लॅटफॉम्स आयल्यात टि व्ही चॅनल्स आयल्यात कॅबल नेटवर्कां आयल्यात मोबायल नेटवक्स आयल्यात म्हणटकूत हातून सगल्या भितर आमचो जो दर्जो आसा तो वाडत गेल्लो आसा आनी ताका लागून आयज आमची जी वाटचाल आसा एकंदरीत ती खूब मुखार पावल्या आनी हांव अशें म्हणूं शकता की आयज आमी संवसारीक मळाचेर सगल्यान मुखार असो देश आमी सद्द्यां आसात हाची कारणां जर आमी पळोपाक गेली जाल्यार भारत एक हालींच स्वातंत्र जाल्लें देश अशें हांव म्हणूं शकता एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री आसात आमी आनी आमचो तितको विकास आजून सारको जाल्लो ना आमी एक विकसनशील देश आसात विकसीत देश नात आनी अशें आसून लेगीत आमची जर एटंटेनमेंट इंडस्ट्री मनोरंजन इंडस्ट्री जर इतकी मुखार आसा जाल्यार खरेंच ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा आनी आमकांच अभिमान फावो जावपा सारकी गजाल ही जाली आमची वाटचाल आतां आमचे भारतीय लोक मनोरंजना खातीर किदें पळयतात कसलो कंटेंट कंन्ज्यूम करतात जाल्यार आयच्या काळा जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या भारतान आमकां जो कंटेंट लोकांनी कंज्यूम केल्लो पळोवपाक मेयटा तो म्हटल्यार कॉमेडी आयच्या काळाचेर टिव्हीचेर आमकां स्टँडअप कॉमेडी शोज मागीर ग्रूप कॉमेडीज अशे जायते तरेचे प्रहसनात्मक अशे सिरियल्सां कंटेंटां आमकां मेळटा जो लोक व्हड उमेदीन ते पळयता तेचें मनोरंजन करून घेता हांसतात तातूंतले विशय जे आसात ते लोकां वांगडा ते डिसकस करतात भासाभास करतात तातूंनसून मनोरंजन करतात आनी ताका लागून हांव अशें म्हणूं शकता की आमची जी एटंटेनमेंट इंडस्ट्री जी आसा ती तर कॉमेडी प्रसहन जें आसा पय तें सगल्यान उंचेल्या पांवण्याचेर आसा अशें हांव म्हणूं शकता ताचे बरोबरूच सामकें सलग्न अशें चलतां तें म्हटल्यार आमचीं फिल्माची इंडस्ट्री आतां ह्या फिल्म इंडस्ट्रीन आमी आयच्या काळार पळोपा गेले जाल्यार सावदन म्हणजे दक्षीणोत्तर जीं फिल्मां आसात ती सद्द्यां चड प्रभाव घालपाक लागल्या कारण तांच्यांनी एक नवीनताय आपणायल्या ती म्हटल्यार फिल्म डबींग करप म्हटल्या सावतांतल्यो ज्यो भास आसात त्यो भासांनी जीं फिल्मां आसा तीं भाशेक आडखळ आशिल्ल्यान आडमेळी आशिल्ल्या कारणान भारतभरच्या लोकांक तीं पळोपाक समजुपाक कठीण जाता कारण तांकां भासूच कळना पूण आयच्या काळार ही जी दक्षिणांतलीं फिल्मां आसात तीं डब करून वेगवेगळ्या भासांनी तीं फिल्मांतली संहिता आमकां फिल्म चलतना आयकुपाक मेयटा डबिंगांच्या माध्यमांतल्यान आनी ताका लागून हीं फिल्मां जें सगल्यांक समजूं येतात आनी समजिल्ल्या कारणान आनी बरे तरेन ताचें चित्रण केल्लें कारणान बरे व्ही एफ एक्स आशिल्ल्या कारणान बरे विशय बरे मुद्दे ज्वलंत मुद्दे आशिल्ले कारणान लोकांक तीं आवडटात ताका लागून प्रहसन म्हणल्या कॉमेडीची इंडस्ट्री तेच तरेन मजकूर आनी तेच तरेन आमची फिल्म इंडस्ट्री हे ज्यो दोन गजाली आसा त्यो आमी भारतीय सगल्यान चड आमी ताचो आस्वाद घेतात तें कंटेट आमी कंज्यूम करतात अशें हांव म्हणूं शकता ताचे भायर जर आमी किदेंय पळयत जाल्या आमचो मनोरंजना खातीर आमी खेळ पळयतात भारतियांचो सगल्यांन आवडीचो खेळ म्हळ्यार क्रिकेट तेच तरेन आयच्या काळाचेर कबड्डी आणी फुटबॉल तेच तरेन हॉकी सुद्दां मुखार सरपाक लागला म्हणटुकूत आमी सगले भारतीय आमची खेळाची भूख आसा ती आमी ती भूख आमी पळोवन भागयता आनी ही सुद्दां कंटेट आमकां मनोरंजन दिता आमकां भारतीय आशिल्ल्याचो गर्व अणभवून दिता तातूंतले बरे वायट आमी आत्मसात करतात आनी आमचे मनोरंजन जाता म्हणटकूत ह्यो तीन गजाली हांव म्हाका अशें दिसता की खूब महत्वाच्यो आसात आनी हातूनसून एनटटेनमेंट इंडस्ट्री मनोरंजन इंडस्ट्री आमची मुखार सरपाक लागल्या